हमर नाम राकेश छै हमे जे छियै ऑर्डर करबेने रहियै खाना लेकिन अखन जे छियै हम घरसँ बाहर जा रहल छियै ताहि ले कऽ जे ऑर्डर केने रहैयै से अहाँ रद्द करि दियौ हमर ऑर्डर नम्बर जे छै ओ भए गेलै आठ दू तीन चारि पाँच तीन दू एक